देखियौ पबन सिंहके गानापर डेढ़ कट्ठा अलुहा ए एक कट्ठा भाँटा ई पवन सिंहके गानापर बहुत चिक्कन गाना हइ बहुत बढ़िआँ लागय हइ हम ओइमे बहुत खुश छियै जे बढ़िआँ गाना पवन सिंह जे घोषणा कयलखिन हन तऽ हुनका बहुत जे हइ भाय बहिन जते धियापुता सभ हइ से ई गानाके गाबय छथिन आओर बढ़िआँ लागय हइ